काणकोण जिल्ल्यांत म्हत्वाचे बदल घडला तें म्हळ्यार मनोहर पर्रीकर बायपास पयलें चार रस्त्या वयल्यान माश्यां किंवां लोयलां पावपाक पावूण तें एक तास लागतालो पूण आतां तीन तें पांच मिणटां भितर चार रस्त्या वयल्यान माश्यां तें लोयलां पर्यंत पावपाक शकता नंतर काणकोणाक एक रविंद्र भवन खूब गरजेचें आशिल्लें आनी तें ओलमोस्ट कंम्प्लिट जावपाक आयलां आनी संस्कृतीक मंडळ खोतीगांव हांगा एक तयार जालां जेणें करून हे उमेदीचें संस्कृतीक मंडळ आसा भुरग्यांक गाण्याची कलाची आवड आसा तांचे उदरगत जातली आनी एक गजाल म्हळ्यार भुयारे भुंयारी मार्गार मार्गावयल्यान विज जोडण जोडणी करपाची जी सद्याक चलत आसा आता सद्याक सद्याच आयकलां की कर्मल घाट संरक्षण भिंत तयार करतात कित्याक करमल घाटार खुबश्यो एक्सीडेंट जातात आनी तें खूब गरजेचें आशिल्लें सो करमल घाटार रिटेनिंग वाॅल्स संरक्षण भिंत तयार जाता आनी रस्तोय बी करमल घाटाचेर हायवेचें काम हें बेगीनात बेगीन करपा खातीर सेंट्रल गोव्हरमेंटान परमिशन दिल्लें आसा सो ह्यो गजाली म्हाका सांगच्योश्यो मुद्दाम सांगच्योश्यो दिसल्यो